हाँ उन्हें हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो लोग करते हैं क्या नहीं हमलोगों को हमलोग तो पिक्चर देखते हैं फ़िल्म देखते हैं टी वी में सीरियल भी देखते हैं हमलोग अपना मनोरन्जन करते हैं वह कुछ भी करें उनकी पर्सनल लाइफ़ है उनसे क्या लेना देना और हमलोग तो यही करते हैं कि अपना क्या हम फ़िल्म और उसमें टी वी में भी दे दिखाते हैं सबकुछ हमलोगों को बारे में इनके बारे में हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि वहाँ क्या गलत है क्या सही है हमलोग तो अपना मनोरन्जन कर लेते हैं तो पिक्चर देखकर या सीरियल देखकर और उनकी अपनी निजी ज़िन्दगी है उससे हमलोगों को क्या क्या मतलब और बहुत सब लोग बोलते भी हैं सब लोग बताते भी हैं लेकिन हमलोग जैसे कोई हम हमलोगों से नहीं रहता है कि अपनी निजी ज़िन्दगी में हम लोग क्या क्या बोलें कोई भी कलाकार अपने लिए कमा कर रहा है उसे मनोरन्जन भी कर रहा है और कुछ भी कर रहा है उससे हमलोगों को जानकारी भी मिलती है और मनोरन्जन भी मिलता है इससे लोग सब लोग देखते हैं समय भी कट जाता है इससे लोगों से